हागोन हागोन दायो आंथ' दादोमोननो डिजाइन गैयि माबा बैरागि गोदोर बैरागि फिसा खामरेंगा बा जिखुनु डिजाइनखोनो आं दादोमोन आरो दा बेफोरनि गनखा गनखिफ्राबो दा बयालिगिनो दङमोन बा आरो दा गोमाथ्र'बायलायबाय आरो हिबो दानो हालियाना मेगनाबो नुलिया दा बिदिनो आरो आगोलाव जि दाबाय दाबाय बिदिनो दा गारनाय बायदि जादो आरो थेवब्लाबो सोरबा माबायोब्ला माहाय माला आं दाबाबो खिथिनोखो हागोन र' दा सोरबा सोलोङोब्ला बे डिजाइननिखो आरो माथा इबो दासोबाय देसन आरो सिगां आरो बायदि बायदि बिफोरबायदि मालायखो दानाय नुब्लानो इस्सा जाना लोगो जानाबो दायोमोन निजेथ' दिहुननो हायामोन मालायफोरनिखोनो बिदिनो लोगो जानानै दायोमोन रा आदिबो दासोयोमोन आरो आंनिया एखाम एंख्रि संनोबो नांगौ बिथिं आंना हि दानायाबो थाजोबनो मोना उख्ला उख्लि लोगो जाना दानानैबो आरो माय गोबावखोलाय दानानैब्लाबो दाउनजोबोमोन आरो जोंनिया सोलोंबाय थायोमोन ना बे माबाखो माबा फोरोंबाय थायोमोन सोरनिबा सोरनिबि फोरोंबाय आं फोरोंदोबो आरो बे सोलोंनायफोराबो मालाय बुङोनोर' दाबो सोलोंब्लाथ' खिथिनो हागोननोजा आङो आं हागोन हानाया दा मेगना माहाय दिगदार जायो आरो दा हि दानायावना हि दानायाव गनखा गनखि खुन्दुं नो आरो बेव खुन्दुङाबोथ' सिगां आगोलाव दाम गैयामोन थेवब्लाबो गियार गियार खुन्दुं लानानै दाफ्लांबाय आरो गनखा गनखिफोरा नोफोराबो थाखायोनोखा ए खाल गान्दैफोर सोबआनो थानाय बिदिनो दाफ्लांबाय दा आर'नाइखोथ' आं दा दाफ्लाङासैना दा सोलोंनो नंजादोंमोन दा रोङासैबो बेनोखोनो ओइ होमब्ला दा दख'नाखो माबायदि दायो होमब्ला माय आरो आर'नाइफोरखो माबायदि दायो इफोरखो आं दाफ्लासै थेवबो बेलेक हिफोरखो दाफ्लांदो आरो दादो औ खुन्दुंफोराखो माबायदि मादि मार होयोमोन होमब्ला जोंनियाथ' माय माबायाव एसेल' थफ्ला बोनना मारखो सेबनानै बिबादिनो मा मारखो गलायना होयोमोन रा आरो सिगांनिया बे माबा जिर'प्लाइ वानप्लाइ बेफोरबायदि खुन्दुंमोनना मारबो होआमोन दा नोंसिनियादि मा मा बिदि होनानै दायो जोंनिया बिबादिनो दायोमोन रा मारबो होआमोन आरो उल दायोमोन फुलआ बिदि दायोमोन रा आरोथ' दा मा बुंबावगोन दा आरो